जी हाँ वर्तमान समय में हम सादियों में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं सादियों में जब हम जाते हैं तो वहाँ डी जे पर नाचते हैं विभिन्न तरीके का खाना खाते हैं इस तरीके से और विभिन्न दोस्तों के साथ मिलते तो इन्जॉय करते संगीत नृत्य के लिए हमें वर्तमान में सादियों में तो हमें वर्तमान में जो संगीत चल रहे हैं उन पर नृत्य करना अच्छा लगता हैं क्योंकि हमें सादियों के हिसाब से संगीत चलाने पड़ते हैं वहाँ पर तो जो संगीत वर्तमान में प्रचलित हैं उन पर हम नृत्य करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता हैं और हम सभी दोस्त मिल कर ग्रुप ग्रुप के हिसाब से भी नृत्य करते हैं और हमें भांगड़ा पंजाब का भांगड़ा ये बहुत पसंद हैं तो हम भांगड़ा पर बहुत ज्यादा इन्जॉय करते हैं और डान्स करते हैं सादियों में हम डान्स के माध्यम से डी जे फ्लोर पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं